मतलब अगर अस आक्खी सकदे कि मतलब क्रआउडी ऐरिया होएआ मतलब जित्थें ज्यादा भीड़ भाड़ होई जंदी ओवर क्राउडड ऐरिया जे मतलब अगर अस गल्ल करचै तां असेंई पता लगदा कि मतलब भीड़ भाड़ आह्ले लाके मतलब जेह्ड़ी साढ़ी जगहे ऐ रियासी डिस्टिक उत्थें ते इन्नी भीड़ भाड़ नी ऐ मतलब जेल्लै मतलब ओह् होई जंदा ना सर्दी दा मौसम होई जंदा ओल्लै इत्थें मतलब बड़े ओवर क्राउडी होई जंदी एह् जगह मतलब गुज्जर बकरबाल जेह्ड़े न ओह् ट्रैवल करियै इत्थै आई जंदे न जेल्लै इत्थे आई जंदे ते मतलब इत्थें दे जेह्डे रिसोर्स न ओह् ते बचे नी इत्थें दे लोकें आस्तै ते असें मतलब ओह् साढ़े रिसोर्स यूज़ करना शुरू करी ओड़दे ते साढ़े कोल किश बचदा नी ओल्लै नां जेह्ड़ी मतलब जगह हैन ओह् ओवर क्रउडड होई जंदी ऐ एह्दे पर मगर एह् सीजनल होंदियां इक ते उं'दा कोई मतलब प्रापर जगह् नी होंदियां रौह्ने आस्तै ते ओह् इ'यां झोंपडी बनाइयै रौंह्दे मतलब इक ते उस चक्कर च मतलब कोई प्रापर मैनेजमैंट ने ना होंदा ते ओवर क्रउडड होई जंदा मगर एह्दा एह् फाय फायदे दे घट्ट न पर ज्यादा नकसान न अगर हून जियां अस आक्खी सकदे जियां साढ़ा जम्मू ऐ उत्थै ज्यादा कोला ज्यादा ओह् होआ दा ना इंडस्टरलाईजेशन इ'यां मतलब उत्थें नमी नमीं इंडस्टरियां खुल्लां दियां ते लोक जेह्ड़ा कम्म दी तलाश च उप्पर जम्मू चली जंदे केईं केईं साढ़े जेह्ड़े बाकी ग्रांऽ छां आह्ले इलाके न उत्थै मतलब उं'दी नौकरी करने आस्तै कोई प्रापर मैनेजमैंट नी ऐ मतलब लोगें ई जाना पौंदा बाह्र अगर नौकरी करनी ऐ ते जम्मू ही जाना पढ़ाई करनी ऐ तां जम्मू ही जाना पौंदा कोई प्रापर कालेज छालेज बी नी ऐ कि बच्चे ने पढ़ना तां जम्मू ही जाओ कालेज साढ़े अपने उत्थे कालेज होंदा बच्चे जरूर दूर जांदे हे जम्मू छम्मू एह्दी बजह कन्नै इक ते जम्मू बड़ा ओवर पापुलेटड होई गेदा मतलब उत्थें भीड़ बड़ी होई गेदी हून जियां दिक्खी लैचै ब बड़ा ज्यादा कराउड होई गेदा पैह्ले जेह्ड़ा जम्मू हा ओह् नी रेह्दा एह् इक ते नैगेटिव चीजां एह् न इक ते ट्रैफिक ज्यादा होई जंदा एह्दे कन्नै प्रदूशन बी बड़ा बड़ा दा कन्नै रौह्ने आस्तै लोगें ई इन्नी जगह नी ऐ जिन्नी पैह्लें ही ते ओह् बी बिल्डिंग बनानी पौंदी ही इक मकान दे उप्प मकान उप्पर उप्पर ओह्दे लोक लोक फ्लैट उप्पर रोहा दे एह्दे कन्नै जेह्ड़ा मतलब जेह्ड़ा समान ऐ जियां पानी शानी होई गेआ ओह् बी ज्यादा पल्युशन होई जंदा ते कन्नै जेह्ड़ा ट्रैफिक ऐ गड्डियें दा ओह् बी बड़ी जंदा जेह्ड़ा क्राइम रेट ऐ ओह् बी बड़ी जंदा लोक चोरी शोरी करना शुरू करी ओड़दे जा जाबां मतलब पढ़े लिखे दे लोक बी इ'यां करा दे नौकरियां थ्होंदी नी आं